आं सांग हय हय सांगात हय ओके ओके कित कशें कितलें जाये तुका आं म्हणल्या किदें तुजें हॉटेल बीन आहा आं म्हणल्या तुका चड क्वोन्टिटी जाय आं म्हणल्या किदें किदें आमचें पय आं सद्द्याक नुस्तें किदें किदें आसा नुस्तें आसा चोणक आहा मोडसो आहा इसवोण आहा तिसऱ्यो आहा बांगडे आहा सुंगटां आहा तुका किदें तुका कितलें खंयचें जाय हें सगलें अशें तूम आं आं म्हणल्या हांव हें आहा तेजे तुका किदें कितकें कशें धाडूं किलांनी धाडूं काय नुस्तें नुस्तें नुस्तें तशें सद्द्यां म्हारगूत आहा न्हू मोडसो दोन हजार रुपया आं हय हय आसा हय तिसऱ्यो आसा तिसऱ्यो आहा सुंगटां आहा आसात हा ओके ओके म्हणल्या केन्ना जाय तुका फाल्यां फाल्यां आं आं ओके ओके म्हणल्या फाल्यां आमी होम डिलीवरी दिनात आं तुका येवन व्हरचें पडटलें हय हांव तुका हे तें तुका हांव सकाळचे सकाळचेंच हय फांत्यार फांत्यार फांत्यारूच येतलें फांत्यारूच येतलें तूं बेगिना तशें यो हांगासर यार्डान हय हय हय हय हय तूं यो आनी फोन कर म्हाका यो आनी फोन कर आनी मागीर आतां ताचें सद्द्यां नुस्तें म्हारगूच आसा न्हू पोवया तरी आमी हें करुया मागीर तूं कशें घेता कितले घेता फ्रेशूच फ्रेशूच तुका डायरेक्ट डायरेक्ट यार्डांतल्यान थंयच्यानूच हाडून दिता डायरेक्ट तूं येता जाल्यार तूं यो आं हय आनी आमी मागीर उजरोन बीन दिवची ना आं तें उजरो व्हरचें पडटलें तुमकां आं आं आं आं तेंच हय हय तूं येतेकच म्हाका फोन कर आं सकाळचो सकाळचो हय हय जाता तितले बेगिना किद्याक मागीर हें आनीक बीन लोक आसतात न्हू बरें बरें पयली उखलतले नाजाल्यार हय तुमी मातशी बेगीनत यो आनी म्हाका फोन कर पावले गाय आं ओके आनी हें जें आतां एडवांस दितली काय डायरेक्ट फाल्यांच पेमेंट करतली सगलो पोळोन मागीर हा ओके हा ओके ओके होच नंबर आसा म्हाजो जीपे तूं हेजेरूत कर आतां सद्द्यां किदें कांय ना बेश्टें पांचशींत रुपया धाड बेश्टे किद्या आजून काय नुस्तें दिवं ना हांवें तुका फाल्यांच सगलें घेतली न्हू तूं बेश्टें आं ओके चल बरें